میں اپنے بارے میں بتانے جا رہی ہوں میرا نام منتشاء اکبر ہے اور میں بائیس سال کی ہوں اور میں نے ٹویلوتھ کلاس رابعہ اسکول سے پاس کی ہے اور ہیومینٹیز اسٹریم سے اور اب میں بی اے فائنانس کے تھرڈ ایر میں ہوں اور اس سال میرا بی اے مکمل ہو جائے گا اور پچھلے سال دسمبر میں میری شادی ہوئی ہے میرے شوہر کا نام محمد اکبر ہے جو کہ بہت اچھے شوہر اور بہت اچھے انسان ہیں اور ابھی ہماری شادی کو سات مہینے ہوئے ہیں اور میں اب پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہاؤس وائف بھی ہوں دن بھر میں گھر کا کام کرتی ہوں اور شام کو میں تھوڑے سے ٹیوشن کے بچے پڑھاتی ہوں یہ کچھ میرے بارے میں چھوٹے سے پوائنٹس ہیں میرا انٹروڈکشن تھا